जय झूलेलाल वैष्णो होटल मां हाणे तव्हांखे ॿ भाॼी छह फुल्का लिखाया हुआ त हुन में ॿ फुल्का घटाए वठो त मुंहिंजो ऑडर आहे हाणे ॿ भाॼी चारि फुल्का